औ औ बुं दे

भुटानाव थांनो थाखायथ' नोंथाङा नोंथांनि भटार कार्ड खौ लाखादों दा औ नोंथांनि भटार कार्ड लानानै भुटान गेटआव गेटफास खालाम ग्रोनांगोन गेटफास खालाम खांनानैसो नोंथांखाै हाबहोनाय जागोन आरो बेहाय एसे गोजौ गाहाय जायगा हिसाबै भाराफ्रा इसे बारा जायो ओमफ्राय नोंथाङा मा जायगायाव थांगोन जेनोबा औ औ होनबाथ' बेहाय नोंथाङाथ' जेन'बा जायगाखौ नुफेराखै दा नोंथाङा औ आंनि सायावनो नोंथाङा रिसखिउ खालाम नांगोन आरो दा नोंथांनाव आङो खय घन्टानि हिसाब खालामनानै खोन्थासै नोंथांनो जेनबा गेथ पास आव नोंथाङा ओरैनो थिनस' थाखा थांगोन ओमफ्राय हारसिङै थिनस' थाखा थांगोन आमफ्राय गारि भाराया दुइहाजार सानसेनि थाखाय हाजार थाखा थाव हाजार थाखा आं दा नोंथाङा मा होनो जानाय लोंनाया बबेबा औ औ बबेबा बबेबा हटेलाव बबेबा बबेबा हटेलाव नों अमाबो मोनजागोन बबेहायबा मोसौ बेदर मोनजागोन बबेयाव दाव ओमफ्राय जुदि नों भुटाननि हाजोनि नाबो मोनजागोन आरो औ होनबा दे नों गाखोग्राल' जादो आं सालायनोसै औ औ